मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सबक सीखे हैं जैसे कि भरोसा जो भरोसा आजकल ज़माने में जो नहीं कर सकते हम किसी पर भी क्योंकि आजकल के ज़माने पर भरोसे लायक कोई नहीं है हम किसी पर जाए वह दोस्ती हो या कोई कुछ भी हो चाहे वह हमारा कोई पास का कोई भी संबंधी हो जिस पर हम भरोसा करके उसे हमारी बात बता देते हैं लेकिन वह इधर की उधर करता है लेकिन बाद में हमारा भरोसा टूटता है और फिर हम दुखी होते हैं और उस पर भी चिल्लाते हैं लड़ाई करते हैं जो लड़ाई करने से कोई फायदा भी नहीं है इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो अपनी गलतियाँ करते हैं उसे हम सीखें की हमने यह गलती करी और हमने इस पर ट्रस्ट किया भरोसा किया ट्रस्ट करना बुरा नहीं है भरोसा करना बुरा नहीं है लेकिन करो उसे पे करो जिस जो हमें पता है कि हमारी बातें सही रखेगा और लाइफ में हमें जीवन में हमें खुशी मिलेगी